हय म्हाका दोन भयणी आसात हांव सगळ्यांत व्हडलें म्हजें नांव मयूरा म्हज्या फाटले रीना आनी सगळ्यांत धाकटे सीमा आमी तिगूय जाणां एकामेकां बशेन दिसनात एकदम वेगळीं दिसतात